तुमचो एक संस्कृतीक पंगड आसा तो पंगड तुमी कसो कसो वावुरतात फुडें कसो व्हरतात पंगडाचें सांगचें म्हणल्यार अशें चिंतून आयलें की आतां आमचो जो फोक आसा ट्रॅडीशन आसा आतांचे भुरगे चडशे वेस्टर्ना कडेन वता आनी अशें दिसता की आमकां तेंच करपाक जाय आनी आमचें जें स्वताचें कितें आसा तें आमी खंय तरी विसरता आनी असें दिसता की हांव करिना जाल्यार आनी कोण करतलो आमचे मदीं जे आमी थोडेशे भुरगे आशिल्ले आमी चिंतलें की चल आमचो एक फोक डान्स ग्रूप करया जे कितें कल्चर जपून दवरपाक शकतले आनी आमचो जो टॅलंट आसा तो आमी कोणाक तरी दाखोवपाक शकता सो होच तातूंत आमी हो पंगड केलो आनी आतां आमी खुबशे वांटेकारूय जाता तशें म्हणल्यार आमी नाच करता ते प्रमाणे म्हणल्यार मुसळ नाच गोफ नाच धनगर नाच आनी जे चेडवांचे नाच आसा तातूंत आसा कळशी फुगडी आसा देखणी आसा मागीर देखणी आसा आनी आनी फुगडी आसा अशे खुबशे नाच आसा कुणबी आसा सो सांगचें म्हणल्यार मातशें खंय तरी अशें कठीण दिसता कारण सगळ्यांक एकठांय हाडपाक एक व्हडलो टास्क जाता ताजे उपरांत जी प्रॅक्टीस करप आनी आतां कितें जाता की सगळे कोण कामांक वता सो टायम लिमीट हो बॅरियर पडटा म्हणल्यार सगळ्यांक जमना तरी आसतना एक ती उमेद येता आनी सगळे एकठांय जाता सो खंय तरी जो स्ट्रॅस आसता जो कामाचेर स्टॅस आसता तो येवन आपणाचो कोणूय काडपाक शकता ना अशे कूल डाउन करपाक शकता सो एक फायदोय जाता आनी तसो त्रासूय पडटा सगळे एकठांय येवपाक प्रॅक्टीस करपाक पूण एक मजेची गजाल म्हणल्यार अशें खंय तरी दिसता की आमी चूक करीना बरें आमी कितें तरी जपून धरता